हमरा यहाँ सँ मेन फसलमे धान आओर मखान बेचल जाइत अछि धानके खेती हमसब अपनोसँ करैत छी कियाकि हमसब एहिमे ट्रेण्ड छी तऽ हमर हम परिवार मिलिकऽ हम खास कए कऽ हमर पापा सङ्गे अपन खेती करै छी आओर धानके बिहार सरकारके डाइरेक्ट बेचै छी जकरा पैक्सके माध्यमसँ धानके की भेल जखन सालाना एक बेर पैक्स आबै छै आओर अपन धान लए कऽ जाइत रहै छै आओर साथमे किछु किछु दिन पाश्चात्य या किुछ माह पश्चात् पैसा सीधा एकाउण्टमे दए देैत छै तऽ एतय डायरेक्ट सरकार आओर लेकिन बीचमे जे लएवला यऽ पैक्सके बहुत सारा अपन अधिकारी छै जे आयल कलेक्ट करै लेल जिला वाइज गाँव वाइज आयल तऽ अपन हम सब हुनका दए दैत छी अपन बोरा पैकिङ्ग कए कऽ ओ सब लऽ जाइत छै आगू आओर दोसर फसलके हम एतय जिक्र करब जे एतय आम हमसब से बेचै छियै तऽ आम हमसब की करलहुँ चाहे व्यापारी एतय मध्यस्थ व्यापारी छै शामिल रहै छथिन तऽ हमसब हुनका आम दए दैत छी किलोकेँ हिसाबसँ या गाछो अपन रेन्टपर दए देलहुँ आओर ओ सब लए कऽ अपन दोसर राज्यमे से जाइत अछि आओर बेचैत अछि